म्हाविद्यालयात स्वाध्याय खातीर एका भुरग्यान म्हाका एक बूक सुचयल्लो ते बुकाचें नांव आसलें ओथांबे हो बूक तेजी हो बूक जो आसा तो कोंकणीन आसलो एन ताजो अणकार जो आसा तो मराठीन जाला हो बूक किद्याक आवडुना म्हणजे जो ट्रान्सलेट जो बूक केल्लो आसलो तेची भाशा ही संशय संशग्रात्मक भाशा आसली म्हणजे तितून कांयच लय नासली किंवां जी लयबद्धता जी आसता खंच्या भाशेक ती या ती लयबद्धता त्या भा त्या बुकाक नासली किंवां त्या बुकाच्या भाशेक नासली त्या खातीर तो बूक वाचतानाज विरस आसलो खंयच वाचक आनी तो तें पुस्तक कनॅक्ट जाय नासलें एक स्टेट फॉर्वड असो जो म्हणटात तशा प्रकारची त्या पुस्तकाची भाशा आसली आज पर्यंत जें हांवें पुस्तक वातलां तें अशेंच खंच्या पुस्तकान जी लयबद्धता आसता किंवां एक गमतिशीर विनो गमतिशीर भाशा आसता अशा प्रकारची जी जी ग नॉर्मली ग्रांथीक भाशा आसता अशा प्रकारचें पुस्तक कोणाकय वाचपाक आवडटा पूण ओथांबे हें जें मराठीन जी प्रत आसली ती सामकी विरस आसली ती वाचतानाच कोणाकूय न्हीद येतली अशा प्रकारच चें तें पुस्तक आसलें त्या खातीर ओथांबे हें पुस्तक म्हाका आवडूं ना एक मे पुस्तक आसा जें म्हाका कोण तरी सजॅस केल्लें आनी जें हांवें वाचतानाच तें दोवरलें